नमस्ते अरे हमको पनीर पुलाव आडर करना था पाँच लोगों को अच्छा और उस पे मीठा पाँच रसगुल्ला कर दीजिएगा

और दो बोटल पानी और और खाना में क्या है हूं हूं चलिए हमको बिरयानी नहीं चाहिए थोड़ा ओ और मीठा में क्या है अच्छा और हूं अच्छा

अच्छा ओ दो प्लेट बिरयानी कर दीजिए दो प्लेट पनीर और पुलाव कर दीजिए अरे आपके वही दस मिनट में दे दीजिए कितना मिनट लगेगा

तो कोई नाश्ता नहीं है नाश्ता नहीं है कोई हाँ क्या है अच्छा नहीं पाँच समोसा ला दीजिए पाँच समोसा ला दीजिए अच्छा पाँच समोसा एक पानी ला दीजिए तब से अरे दे दीजिए समाेसा हाँ नहीं काजू वाला दे दीजिए हूं हूं चलिए दीजिए तो पेमेंट आप बना दीजिए तो हम दे देंगे ना हूं अच्छा चलिए अच्छा लाइए ठीक ठीक ठीक ठीक है तब तक पानी मंगा दीजिए ठीक है चलिए ठीक है हूं हूं

तो नई जब जलेबी खाएंगे नहीं तब तो मंगाकर करेंगे क्या जलेबी जब खाएंगे नहीं तो मंगा के करेंगे क्या हम तो समोसा ले ले आने में कितना टाइम लगेगा